हम गैस खरीदने रहलियै बहुत अच्छा गैस हइ ओहिसँ बहुत जल्दी जल्दी खाना बनि जाइ छै बहुत बढ़िआँ गैस हइ जल्दी जल्दी खाना बनि जाइ छै इसलिये बहुत दिन पहिले गैस खरीदलियै गैसके खाना बनबै छी हम बहुत बढ़िआँ खाना बनै छै सभकुछ बनै छै